चारिगो पौधा लगेलहुॅं ओहिमे सऽ ने चारो पौधा हमरा जाइके हइ तनि दोसर जगह कऽर कुटमैता ताहिमे हम पानि केना पटा सकब पानि पटबै लए हमे किनको अड़ोसी पड़ोसीके नहि अगर पानि देबै ओहिमे तऽ ओहिमे कीड़ा मकौड़ा लागि जायत तऽ हम की करब तब हम ओहिमे सऽ की करब छी केकरो टोला पड़ोसके कहि दै छी टोला पड़ोस तनि पानि आनि तनि दै देता तनि तिलिए मिलिएके ओहिमे बकरी तकरीके भेराड़ी दऽके ओहिमे पानि हम अपने से पटाके आ तब नहि होत तऽ जायब नहि कोइ दोसर देताह तऽ हम की करब टोलो पड़ोसके तऽ हम अपने अपन केनाहु ओकरा व्यवस्था कऽ देब तब जायब आ तनि ओकरा तिलिया मिलिया कऽ सभ चीज कऽ के आ रखब आयब तहन ओहिमे कीड़ा मकौड़ा लागि जायत तऽ हमे की करब ओहि चलते हम कभी बगल अगल ओ कऽ देथिन तऽ कऽ देथिन नहि करथिन तऽ हम अपने कऽ के जायब एना करैत तहन ओ सुखि जायत तऽ हम पाइ फेर कतऽ से आनब पाइ कौड़ी हमरा नहि हइ हम की करब तब वएह चलते ओकरा सभचीजके दय दै छियै कीड़ा जगह चिकन नहि होतै तब नहि लागतै ओ गाछ तब हम कहाँ सँ आनब फेर ओकरा चिकन मट्टी सऽ माटि लऽ के ओकरा घेर बेढ़के आ तब ओकरा बढ़िआँ से ओकरा गोबर तोबर धऽ कऽ सभ साफ सुथरा कए कऽ सभके रखब तब अपन चलि जायब तब दू तीन चारि दिनमे आयब तऽ अपन ओकरा फेर देखभाल करब नहि तऽ सुखि जायत तऽ की करब से झिलिए इलिए दलियै हँ सभचीज कऽ के आ तब पानि आर दऽ दै छियै तब अपन ता रहतै तब ओकर बाद अयबै आ फेर ओकरा देखभाल करबै आ नहि तऽ सुइखे जेतै तब की करब टोला पड़ोसके लोग नहि कऽ देलखिन तऽ की करतियनि रऽ अपने से केनेहु कऽ धऽ कऽ गेलौ तब दू चाइर दिन आठ दिन पर एलौ तब अपन केलौ धेलौ रहलौ की करतियैनरऽ